यहाँ कृषिके लिए ने बीज उज अपना बजारसँ खरीदके सभ आदमी अपना ले जाइत है जे खेतीबाड़ी करलक ओहिसँ अपना खेतमे अपना रोपलक अपना कोइ भी चीजके अपना उ उपज करलक अपना खेतीबाड़ीके लेल पशु सभके लेल यहाँ बहुत उपाय है एहि लेते जे पशु सभके चारा वारा यहाँ से खरीदके ले गेलक अपने जे पशु सभके अपना खियैलक जे पशु सभके शरीर बहुत स्वस्थ रहलक यहाँके किसान सभके बजार लगलक किसान सभके बजारमे अपना किसान सभ अपना आके अपना खाद बीज अपना बेचलक आओर एना मने कि कृषि सभ